ओना ओते पढ़य लिखैत नहि रहय गे दूसरा पहला पढ़लियै इसकुल गेलियै तऽ पढ़ल लिखल नह छियै हमे गे तऽ अते अथी करबय गे बेटाके पढ़ेलियै लिखेलियै गे पोता एगो छै अपन पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ अपन इसकुलमे रहय छै गे इन्टरमे छै कोइ मैट्रीकमे छै कोइ नवमामे छै कोइ सातमामे छै गे हम अपन मुर्ख छियै गे आर की कहबय गे छै ने पहिलका जमानामे पढ़ाइ लिखाइके नहि अते तरद्दुत रहय गे अतयसँ बुद्धि नहि रहय से लिखतियै पढ़ितियै गे मुर्ख छियै गे आब बेटा बेटीके पढ़बय लिखबय छियै हमरा तऽ ज्ञान बुद्धि नहि छै तऽ आब बेटे बेटी हमरा बुद्धि ज्ञान दै छै गे नम्बर तम्बर लिखय लए नहि आबय छै किछौ हम नहि जानय छियै गे कहलक धियापुता से तु नहि पढ़लैं माइ बाप नहि पढ़ेलकौ तोरा तों हराय जेबही भोतलाय जेबही गे तऽ की करबय गे धियापुता अपन पढ़ल लिखल छै गे हम मुर्ख छियै हमरा नहि किछो होइ छै कहय लए की करबय गे